में थोआढ़े ने अपने पंजें डिस्ट्रिकटें दी गल्ल करां तो पैह्ला डिस्ट्रिक्ट ऐ साढ़ा उधमपुर दूआ डिस्ट्रिक्ट आई गेआ साढ़ा रियासी ते त्रीआ डिस्ट्रिक्ट आई गेआ साढ़ा रामबन ते चौथे डिस्ट्रिक्ट जियां साढ़ आई गेआ किश्तवाड़ ते पंजमां डिस्ट्रिक्ट साढ़ा अपना ऐ हां डोडा